हँ मिथिलाके शिक्षक व्यवस्था बहुत बढ़िआँ नहि छै कैलाकि अइठमन बच्चा सब पढ़ैत छै तऽ मन लगा कऽ लेकिन ओहि हिसाबसँ अथी नहि मिल रहल छै ओकरा नंबर नहि मिल रहल छै तऽ लोग बेरोजगार छै तऽ ओहि तरहके शिक्षा नहि मिल रहल छै शिक्षा नहि मिल रहल छै तऽ बहुत समस्या भऽ रहल छै समस्या एहि लऽ कऽ भऽ रहल छै जे इसकुल ट्यूशन तऽ बच्चा कऽ रहल छै लेकिन फिर भी ओकरा ओहि हिसाबसँ की कहैत छै पोशाक राशि नहि पोशाक राशि नहि मिल रहल छै की कहैत छै शिक्षा नहि बढ़िआँ मिल रहल छै टीचर अतऽ नहि छै ताहि सबके लेल कारण छै बहुत कारण छै अतऽ ओतऽ के टीचर सब की कहैत छै जे छै से कहियो अबैत छथिन कहियो नहि अबैत छथिन एहिके लेल बाहरसँ टीचरके लेल बहुत की कहैत छै जे छै से एलैया तऽ अखनो बाँकी छै बहुत विषयके जेनामे हिन्दीके नहि एलखिन एखन टीचर कोनो कोनोके नहि एलखिन हँ अतऽ के अतऽ कऽ लोक परीक्षा दै छै तऽ ओहि हिसाबसँ नम्बर नहि मिलैत छै अतऽ एहिके लेल भुखमरी छै बेरोजगारी छै आ ई सब सरकार नहि सोचैत छै कि बच्चा कइ तरहसँ विकसित नहि भऽ रहल छै विकासशील किआ छै कइ कइ चीजके कमी छै आ टीचर किआ नहि छै ओहि हिसाबसँ पढाइ लिखाइ नहि होइत छै जेनामे मिथिलामे एखन इंगलिशके टीचर नहि छै आ दश आओर बच्चा जहने जन्म लेलक ओहिके बाद किछु समय बाद ओकरा पढ़ाइ लिखाइके बारेमे शिक्षा देबऽ के लेल बच्चाके एडमिशन कऽ दै छै कैलाके बाद मे ओ धीरे धीरे पढ़ऽ लगैत छै एतऽ के की छै प्राइभेटमे करा दै छै तऽ जे टीचर इमहर उमहर के पढल लिखल छथिन मेहनत सऽ तऽ ओ तऽ कोनो तरह से बच्चा के पढा दै छै लेकिन जेना शिक्षा मिलऽ के चाही ओहि तरहसँ नहि मिलैत छै नहि मिलैत छै तऽ बच्चा किछु कऽ नहि पबैत छै विकसित ओहोमे जे बच्चा जतबो ओते मेहनत कऽ लै छै ओहि हिसाबसँ ओकरा नम्बर नहि मिलैत छै नम्बर नहि मिलैत छै बच्चाके मन छोट भऽ जाइत छै जे आब कथी पढू जेनामे हमही सब छियै आओर बच्चा सब छै हमरा क्लासके तऽ ओ कहैत छै कि नहि से हम तऽ बहुत मेहनत कयलहुँ हमरा नंबरे नहि देलक सर ई बात सच छै पढ़ाइ जाहि हिसाबसँ नहि होइत छै ओहि हिसाबसँ बच्चा बहुत मेहनत करैत छै लेकिन ओहि हिसाब से बच्चाके नंबर नहि मिलैत छै नहि काम काज मिलैत छै एतऽ बेरोजगारी छै बेरोजगारी छै तऽ ओहिके लेल समस्याके समाधान तऽ करऽ पड़तै तऽ सरकारके सब आवेदन करैत छै पर एगो बच्चा से तऽ हेतै नहि तऽ हम बहुत सारा बच्चा एकजुट कऽ हम कहबै ई बातके घोषणा होयतै आन्दोलन होयतै तऽ आन्दोलन कयलाके बादमे की कहैत छै समस्याके समाधान सरकार करतै तऽ हम अहाँकेँ कहब एहिके लेल तऽ हम की कहैत छै जे छै से की कहैत छै जे छै से हम पढ़ाइ लिखाइ कऽ रहल छी आब आगाँ देखिऔ जे की भऽ रहल छै ओना तऽ टीचर सब एतऽ एलखिन एखन नया नयामे बहाली भऽ कऽ तऽ ओ सब ठीक ठाक पढ़बैत छथिन पहिलेके टीचरसँ अन्यथा बढ़िआँ एखन छथिन फिर भी लेकिन एखन जतेक होयबक चाही एखन नहि भेलैया आबके बच्चा सब भऽ सकैया जे आबके बच्चा सब किछु पढ़ि कऽ किछु बच्चा आगाँ नाम कऽ सकैत छै कैलाकि आब शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे बढ़िआँ भऽ रहल छै लेकिन हमरा सबके समयमे जे छलैया से की कहैत छै जे छै से बढ़िआँ नहि छलैया ओहि लऽ कऽ हमसब किछु आगाँ नहि कऽ पयलियैया लेकिन फिर भी हमसब अभी लागल छी मेहनतमे आब देखिऔ आगाँ जा कऽ की भऽ भऽ रहल छै भऽ जेतै तऽ आर बढ़िआँ नहि भेलै तऽ हमसब की कहैत छै जे छै से ओतऽ सरकारके आवेदन करबै आवेदन यदि सुनि लेलखिन तऽ आर अच्छा नहि तऽ विरोध करबै विरोध कयलाके बादमे की कहैत छै जे छै से मिथिलामे आब पहुँचऽमे कते देर छै ओहो पुछबै सरकारसँ ओ सब पुछलाके बादमे की कहैत छै बच्चा सबके एकजुट कऽ कऽ आन्दोलनके आन्दोलन शुरू करबै आन्दोलनमे यदि सुनि लेलकै तऽ आर अच्छा एहिके लेल हम कहऽ चाहैत छी कि मिथिलामे जे चीज सब नहि छै ओ पुराबा करऽ के चाही आ पुराबा करऽ के चाही आब ओ सोचऽ के चाही कि कोन देशमे कोन अथीमे कोन राज्यमे की चीजके कमी छै कोन चीजसँ विकसित नहि भऽ रहल छै किआ पिछड़ा राज्य छै ओहि सबके लेल सरकारके सोचऽके चाही कि पुराबा करऽ के चाही ओ कानून लागू करऽ के चाही एहिके लेल हम कहि रहल छी कि एहि लेल हम कहि रहल छी कि सबके समस्याके समाधान करू आ नहि तऽ अन्यथा बच्चा सब विकसित नहि करत आ एनाहिते पिछड़ा राज्य रहत आओर पिछड़ा नहि मिथिलाञ्चलमे ई चीज सबके लागू करू जे चीज सब नहि छै एहि लेल हम कहि रहल छी ठीक छै